हैलो ओला कंपनी माने तव्हांखां हिकिड़ी गाॾी बुक कराई हुई औरि उहा गाॾी त हिते अची वई आहे

माणे तव्हांखे माधव नगर खां रेलवे स्टेशन ताणी रेलवे कटनी जंक्शन ताणी गाॾी बुक कराई हुई औरि हुन जा असीं रुपिया ई लॻंदा आहिनि मां त तव्हांखां हर दफ़े इहा गाॾी बुक कराईंदो ई आहियां और तव्हां हर दफ़े मूंखां असी रुपिया ई वठंदा आहियो त हाणे बि ताने असीं रुपिया ॾेखारियो अथव और तव्हांजो ड्राइवर हिते अची करे मूंखे चए थो की हिकु सौ वीह रुपिया वठंदो मै त तव्हां मूंखे ॿुधायो की मां छा कयां औरि तव्हांजो ड्राइवर नथो मञे पियो मां उन खे हिन ऐप में ॾेखारियासि बि थो की इहे ॾिस असीं रुपिया ॾेखारे थो पियो और तूं मूंखां सौ वीह रुपिया तू वठी ऐं मां उन खे चवांसि बि थो की मां तुंहिंजे मालिक सां ॻाल्हाए करे तुंहिंजी कंप्लेन कंदो मै त बि उहो चए थो की ठीकु आहे भली कंप्लेन करणी थी त कर मां वापसि हली वेंदुमि ऐं मुंहिंजो जेको तुने राइड बुक कराई थी उहा तू पंहिंजी मोबाइल मां कैंसिल करे रख अगरि तव्हां ईअं कंदव त असां तव्हांजी कंपनी जी मथा भरोसो कीअं कंदासीं हाणे मूंखे देरि बि थी थिए औरि तव्हांजो ड्राइवर मञे नथो की असीं रुपए में मूंखे वठी हली उहो चए थो की मां सौ वीह रुपिया ई वठंदो मै माने अॼु ताणी एॾियूं सारियूं राइडियूं तव्हांजी उन में सफ़रु अहिड़ो सारो कयो आहे तव्हांजी ओला गाॾियुनि में और अॼु ताणी ताईं हीअं न थियो आहे पो हाणे हीअं छो थो थिए पियो औरि हाणे मूंखे जो देरि थी थिए पई त मुंहिंजी गाॾी छॾामिजी वेंदी त मुंहिंजो नुक़सान बि थींदो जेको ट्रेन जी टिकट मुंहिंजी ठहियलु आहे उहा रद थी वेंदी त मुंहिंजो नुक़सान बि थींदो त उहो केरु भरंदो औरि तव्हांजी कंपनी जे मथा एॾो भरोसो करे करे तव्हांजी एॾी गाॾियूं अॼु ताणी सभु टाइम ते आहियूं आहिनि औरि अॼु हाणे पंज मिंट गाॾी देरि सां बि आई आहे त उहो मूंखां पैसा बि वधीक थो वठे पियो त तां मुखे ॿुधायो कि मां छा कया हाणे या त तां हिन टिकट जे कैंसिल करे मूंखे जल्द सां जल्द जेकी तव्हांजी हिन एरीए में माधव नगर एरीए में पासे में मुंहिंजे लोकेशन शेयर कई थी मांव हुन लोकेशन जे आस पास में जेको बि गाॾी वारो हुजेव त जल्द सां जल्द अगरि मोकिले था सघो त मोकिलियो न त न त मां पंहिंजी बि व्यवस्था ॾिसा और मां अॼ खां ओला कंपनी जे मथा भरोसो कॾहिं बि न कंदुमि छो जो हिन बार अगरि मुंहिंजी ट्रेन छॾामजी वई त जेको मूंखे नुक़सान थींदो मुंहिंजी ट्रेन जो ॿटीह सौ रुपिया किरायो आहे उहो सॼो मुंहिंजो नुक़सान थी वेंदो और तव्हांजो ड्राइवर इन दफ़े ॾाढो किनो आहियो अथव ई और मां तव्हांखे फीडबैक थो ॾियणु चाहियां की तव्हां हिन दफ़े सर्विस ॾाढी किनी मूंखे ॾिनी अथव औरि ईअं ई अगरि कंदा रहंदव त तव्हांजो मार्केट में ओला कंपनी जो नालो ॾाढो ख़राब थींदो औरि ध्यानु ॾीजो अॻिते औरि हाणे जीअं रेट जो हिन दफ़े थिए थो पियो त अॻिते ता पंहिंजे ड्राइवरनि खे सम्झाए छॾिजो या ड्राइवर अहिड़ा रखो जेके मुकरजनि न पंहिंजी इन रेट खां हाणे मां उन खे ऐप में ॾेखारियांसि थो असीं रुपिया त बि उहो मूंखे चए थो सौ वीह रुपिया ॾिए त मां इहो राइड पंहिंजी कैंसिल थो कयां औरि तव्हां पंहिंजे ड्राइवरनि सां ॻाल्हाए करे करे वठो